हमरसभके मातृभाषा अछि मैथिली हमसभ बचपनेसँ ई भाषाक प्रयोग कऽ रहल छी हमरसभके शैक्षणिक बोर्डमे एक ई भाषाके एगो विशेष रूप सेहो देल गेल छै एतय तक कि उच्च विद्यालय तकके बारहवींके बोर्ड परीक्षा तकमे मैथिली एगो विशेष विषय लऽ कऽ हमसभ परीक्षा दऽ सकैत छी